हीअं त असांजो थाणे ज़िलो कंहिं सुर्ॻ खां घटि कोन्हे तमामु सुहिणियूं सुहिणियूं जॻहियूं हिते घुमण लाइ आहिनि पर मां सभ खां सुहिणी जॻहि जी जेकी ॻाल्हि कयां थो हूअ आहे थाणे ज़िले जे अम्बरनाथ शहर जो प्राचीनु शिव मंदिरु जेको घणेई टाइम खां हुते मौज़ूद आहे असांजे वॾनि जे टाइम खां उहो असांजो ऐतिहासिकु मंदिरु आहे चयो वेंदो आहे त असांजा जेके शिव शिव भॻवानु आहिनि असांजा महादेव भॻवानु हुननि जे टाइम खां इहो मंदिरु जेको आहे हिते स्थित आहे हिनजी अगरि असां संस्कृतीअ जी ॻाल्हि कयूं त असांजा श्रद्धालू जेके आहिनि महादेव भॻवान जा हिते अची करे हर सूमर ते हुननि जी आराधना कंदा आहिनि आरती कंदा आहिनि तव्हां ॾिसंदा त छा नज़ारो लॻो पियो हूंदो आहे हीअं लॻंदो आहे त काई मतलबु सुर्ॻ खां घटि जॻहि कान्हे हीअ त असांजो जेको प्राचीन शिव मंदिरु आहे अंबरनाथ जो उहा हिक टूरिस्ट जॻहि बि आहे माण्हू ईंदा आहिनि घणाई माण्हू ॿाहिरां अची हिते रहंदा आहिनि ऐं उन मंदिरु में अची दर्शन कंदा आहिनि छाकाणि त उन मंदिरु जी जेकी मान्यता आहे उहा तमामु घणी लेखी वई हूंदी लेखी वेंदी आहे